साढ़े ऐरिये च बडे़ सारे टूरिस्ट प्लेस ना बडियां सारियां ऐसियां जगह न जित्थै लोक जंदे न घूमदे न फिरदे न और बारे दे लोक बी आंदे ना लेकिन एहदा इक ड्राबैक ऐ है कि उत्थै ना फैसिलटियां नेईं हैन जेहड़ी साढ़ी ग्रां पचांयत होई गेई गवर्नमैंट होई गेई उंदा ध्यान उस जगह पर है नी जेहदी बजह कन्नै जेहडे़ लोक आंदे ना उंहेगी बड़ी मुशकिल होंदी ऐ आने च जियां कि साढ़े इत्थै बड़ी इक प्रसिद्ध माता ऐ जसरोटा माता उत्थै जाने तांई रस्ता नेईं ऐ रोड़ बडे़ खराब न गड्डियां चलाने च औख होंदी ऐ लोग स्हेई तरिके कन्नै नेईं पुज्जी सकदे हैन ते गवरन्मेंट गी इस चीज उपर घ्यान देना चाहिदा गवर्नमेंट उत्थे रोड बगैरा बनाने चाहिदे रौह्ने दी फेसीलटी बनानी चाहिदी ताकि लोग आन बाहर ते उत्थै घूमन बाहर जियां फिर अपने ऐक्सपिरिंस शेयर करन कि उत्थै केह् केह् चीज ही और इन सब चीजें कन्नै ना इंसान जेहड़ा इन सब चीजें कन्नै जेहड़ी साढ़ी स्टेट दी जियां साढ़ी यूटी जेहड़ी लाइवलीहूड ऐ ओह् बी बधदी ऐ लोके गी पैसा कमाने दा बिजनस करने दा इक जरिया मिलदा ऐ साढ़ी जेहडी यूटी दी इकाॅनमी ऐ ओहदे च बृद्धी होंदी ऐ लोक पैसा कमाई सकदे लोके बाहर जाने दी जरुरत नेईं पोनी लोक घार रेहियै गै अपना कोई कम्म खोली सकदे ना जियां कि जेले साढ़े इत्थै मेले लगदे न माता दे

उंहे कुदे बाहर जाने दी जरुरत नेई ऐ पर बाहरो समान लेई आनना ऐ ते इत्थै आइयै बेचना और इद्धर दे समान च बाहर दे लोक इत्थै घूमन आना ऐ जिंहे ओह् ओह् इधर दा समान इस्तेमाल करियै बाहर जेइयै लोकें गी दस्सी सकदे ना कि उस जगह दी एह् चीज प्रसिद्ध ऐ उत्थै एह् सब कुछ मिलदा ऐ जेहड़ी बजह कन्नै तुस साढ़े इक मतलब यूटी दा नां बी होंदा ऐ और इत्थे मते मते लोक आने जेहदी बजह कन्नै साढ़ी जेहड़ी ऐ ओह् इकाॅनमी ते बधनी गे बधनी लोकें दा लाइवलीहूड बधना फिर इंदी जिंदगी शैल होई जानी उंहे गी इक बिजनस मिली जाना ते एह् सब चीजां जेहडी ग्रां पचायंत गी जां गवर्नमेंट इन सब चीजें उप्पर घ्यान देना चाहिदा ओहदे बाद जेहडे़ साढ़े इत्थै डैम बगैरा होई गे उत्थै तक जाने दा जेहड़ा रस्ता ओह् बड़ा खराव ऐ ओह् रोड़ बगैरा ठीक होने चाहिदे न फिर बड़ी सारी ऐसी जगह ऐ जित्थै टूरिजम ते ऐ पर गवर्नमेंट गी पता गै नेई ऐ बाहर दे लोक आंदे न घूमन दी गल्ला घूमदे ना गवर्नमेंट गी इस चीज दे बारे च पता गै नेई ऐ कुत्थै कुत्थै स्पाॅट ऐ पर जेहड़ी बजह कन्नै डिवेलपमेंट रेही गेदी ऐ ते उत्थै घ्यान देना चाहिदा इन्हे गी डेवल्प करना चाहिदा ताकि जेहडे़ लोक आन इत्थे घूमन उंहेगी कोई दिक्कत नेई होनी चाहिदी कोई तकलीफ नेई होनी चाहिदी आराम दे आन घूमन रैहन खान जान एह् सव चीज जेहड़िया एह् चीजां न इंदे सब उप्पर घ्यान होना चाहिदा ओहदे बाद फिर जियां कि रैहने दी ब्यावस्था होई गेई होटल बगैरा होने चाहिदे कमरे होने चाहिदे हून जिस बंदे न कोई कमरे बगैरा बनाए दे हून शर्ण बनाई दी हून ओहदे उसी ते एह् फायदा ओह् अपने पैसे कमाई सकदा ओहदी बजह कन्नै जेहडे़ लोक आंदे न उंहेगी इक अच्छी जगह मिली सकदी रैहने तांई खाने गी मतलब अच्छे खाने दे ढाबे बगैरा रेस्ट्रोरेंट होने चाहिदे जित्थे उंहेगी शैल खाना मिले साढ़े जेहडे़ यूटी दा फैमस खाना ऐ राजमां चौल होई गे जियां फिर ओह् और साग ढोडा जेहड़ा सर्दिये च साढ़ा बड़ा फेमस ऐ ओह् खाई सकन उंहेगी पसंद आवै ओह् पुच्छन उंदे बनाने दी रेस्पियां पुच्छन ते उस चीज च फेमस होंदी ऐ बृद्धि गै होंदी ऐ ते और अच्छे मतलब कि हाईजीन होऐ इत्थै साफ सफाई होनी चाहिदी ताॅकि लोग जेहडे़ आन इनेंगी कोई बिमारी नेई लग्गै उनेंगी कोई कुछ प्रावल्म नेई होऐ उनेंगी साफ हवा मिलै शैल हवा च ओह् रेही सकन ते साफ सफाई मतलब गवर्नमेंट साफ सफाई उप्पर बी ध्यान देना चाहिदा ते मेरा गवर्नमेंट कोला इयै आक्खना ऐ इयै ग्राम पचायंत गी आक्खना है कि इक ते रोड़ शैल होनी चाहिदी ते रौहने दी ब्यावस्था शैल होनी चाहिदी ऐ फिर साफ सफाई होनी चाहिदी ऐ और हून सब टूरिस्ट स्पाटस उप्पर बी घ्यान देना चाहिदा जित्थै लोक आंदे न औऱ उनें चीजें गी डेवल्प करना चाहिदा ताकि लोक उत्थै आन शैल घूमियै बाहर जेइयै अपने लोकें गी दुऐ लोकें गी अपना एक्सपिरिंयस दस्सन ताकि जेहडे़ दुऐ लोक ना बाहर दे ओह बी आन और साढ़ी स्टेट दी इकाॅनमी बी बधै और लोकें गी इक लाइवलीहूड बी मिलै ते बिजनस दा जरिया बी मिलै